गेसआव संनायनिख्रुइ अरदाबआव संनायखौसो जोङो बांसिन गोथाव मोनो गोदो जोङो गेसआव संनो मोनफेराखैमोन अरदाबावसो संनानै जानायमोन बन गैयाबानो गोदोनि मानसिया हाहाकार जायोमोन बनजों जों गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दा दानि जुगाव गेसआबो सोरबा रोङो सोरबा रोङा जलायनोबो दा जोङो गोदोनिफ्रायनो बनजों संनानै जाग्राखाय जोङो गेसनिखौ बांसिन गोथाव मोना आरो मानो होनबा गेसनिया थाब मोननाय मोनो मानसिफ्रा जोङो आरो अरदाबजों अरदाबाव संनाया बनजों संनाया गोबावै संनायबायदि मोननायखाय जों अरदाबाव संनायखौसो गोथावसिन मोनो गेसनिख्रुइ अरदाबनिया साबसिन जायो गेसआव संनायखौ मानसिफोरा थाब जायो होननानै गेसाव सङो होनब्ला होनब्लाबो गेसनिखौ जों गोथाव मोनजाया अरदाबनिखौसो बांसिन गोथाव मोनजायो बनखौनो जगार खालामखाना लानानै जों बेजोंनो बनजोंनो अरदाबाव संबाय थायै थायै जानाय मानसिमोन जोङो गोदोनिफ्रायनो दानियावसो गेसजों संनानै जानो रोंबाय बांसिन मानसियानो दा गेसखौ बाहायनो रोंबावासो सोरबा रोङो सोरबा रोङा दा